ड्रॉइंग त मां मुंहिंजे हिसाब सां नंढी हूंदी हुअसि तडहिं खां पाण ई थोरी थोरी ड्रॉइंग करे डिजाइनियूं ठाहे करे सिखी आहियां छो त मूंखे शौंक़ु हूंदो हुओ ड्रॉइंग करण जो मां क्लास न वई आहियां पर मां अहिड़े नमूने घर वेठे वेठे जीअं ऑनलाइन आहिनि ऑफलाइन आहिनि कॉलेज में इस्कूल में ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आहिनि उन्हनि में पाट वरितो आहे उनमें भागु वरितो आहे ऐं उनजो अनुभवु बि ॾाढो सुठो रहियो आहे मूंखे सुठो सिखण बि मिलियो आहे जीअं त ड्रॉइंग कयू था पोइ पाण खे पेंटिंग कीअं करण घुरिजे कहिड़ो कोन पाण खे कलर उनसां गॾु गॾु करे लॻाइण घुरिजे कहिड़े कलर सां गॾु कहिड़ो कलर लॻाइण घुरिजे कहिड़ी शइ में पाण खे कहिड़ी डिजाइन रखणी घुरिजे पाण खे उनखे कहिड़े नमूने बराबरि ॾिसण अचे सुठो लॻे अहिड़े नमूने ड्रॉइंग करण घुरिजे जीअं त साम्हूं वारो ॾिसी करे ख़ुशि थिए अहिड़ो मुंहिंजो अनुभव रयो आहे ड्रॉइंग सां गॾु गॾु मां ॿियो चङो कुझु सिखी आहियां जेको अॼु ताईं मूंखे ॾाढो सुठो अनुभव ॾिए थो